आमच्या देशांत जायते शिकिल्ले भुरगे आसात आतां शिक्षण खूब आम जालां आनी जायतो लोक शिक्षण घेता पूण खूब दुखी दिसता की हे शिकिल्ले भुरगे आयज बेकार आसा आनी तांकां कांयच वावर ना अशें ना की सरकारान हांच्या खातीर कांयच करूंक ना सरकार दर एक वर्सा जायत्यो नव्यो नव्यो स्किमी हाडटा आनी जाता तितले नेण्ट्यांक काम दिवपाचे प्रयत्न करता पूण आमचे इतलो लोक वाडला की हे कामां जें सरकारान तांचे खातीर दवरलां तें उणें पडटा देखून म्हजी सरकारा कडेन विनंती आसा की जाता तितलें कामां जॅनरेट करचें आनी हें भुरग्यांक दिवचें आनी अशेंच आनी एक विनंती आसा की सरकारान आमचे नेण्टे भुरग्यांक स्कील बेज्ड कामां शिकयचीं कारण फाल्यां जरी तेंकां कांयच काम मेळिल्लें ना ना जाल्यार पासून तीं आपणाचें कितें तरी धंदो करून वावर करून जियेतले आनी चार पयशे करून आपणाले फामिलीक आदार दितले